जेना से गरीब गरीब परिवारकेँ लेल से सरकार अनलनि हँ अनलनि हॅं और जाहिसँ कि गरीब जे जकरा खेनाय पर आफत छै से उपचार कतय लाख दू लाख कऽ जे कोनो भऽ जाय छै किडनी गड़बड़ी या आन तरहक कोनो बीमारी भऽ जाय छै ऑपरेशन ई सब कऽ जरुरत होय छै ताहि लेल ताहि लेल से सरकार कैशलेस उपचार हेतु से ई योजना अनलनि हँ एहिसँ से आहाँकेँ गरीब परिवारकेँ लोकनि सबकेँ से उपचारमे सुविधा होइत छनि जे किया तऽ पहिने ई सब मे पहिने होय छलै जे बहुतो गरीब से उपचारकेँ आभावमे मरि जाइत छलए किया तऽ हुनका पाइ नहि होइ छलनि दसो बीस हजार जे ओ उपचार करेतथि बाहर जा कऽ या उपचार करोतथि से नहि होइ छलनि आब ई भऽ गेलै हन जे दू लाख तककेँ से एहि मे से एहि योजनामे से सरकार दिससे से मदति देल जेतै आओर सालाना से एक सए रुपया से ओ कोनो व्यक्तिकेँ भुगतान कऽ कऽ ओ अपन ओ कार्ड बना लेताह स्वास्थ्य कार्ड जाहिसँ कि अमृत अटल अमृत योजना कऽ कऽ ई कार्ड बनै छै आ ओहिसँ हुनका सालमे दू लाख रुपया तककेँ ईलाज से मुफ्तमे भऽ जयतनि